जय झूलेलाल मुंहिंजे सम्झ में डांस जी जेका बि सांस्कृतिक भिन्नता आहे उहो पंहिंजो पाण ई दूरि थी वेंदी आहे जाते चारि माण्हू ॿीठा हुजनि जेको बि डांस थींदो हुजे असां पंहिंजो पाण ई पेर खॼणु लॻंदा आहिनि असां पाण ई नचण शुरू करे छॾंदा आहियूं ईअं लॻंदो ई न आहे त इहो सिंधी आहे इहो पंजाबी आहे त बंगाली आहे मराठी आ पांजो पाण ई पेर नचण लॻंदा आहिनि इय भिन्नता ई आहे संस्कृतिक जंहिंमें असां हिक ॿिए सां गॾजी करे हिक सां कठा थी वेंदा आहियूं जय झूलेलाल